हा जानवरनि सां रिलेटेड हिक घटना याद अचे थी जेका का बेलगाॾीअ सां रिलेटेड त कोन्हे ॿकिड़ीअ सां रिलेटेड बि नाहे मुर्गीअ सां रिलेटेड बि कोन्हे पर बांदरनि सां रिलेट्रेट ज़रूरु आहे असां विच में उज्जैन विया हुयासीं महाकाल जे दर्शन लाइ त उते असांखे तमामु सुठी घटना ॾिसण में आई बांदरनि उन जा जामु बांदर काफ़ी बांदर उते हिक सरीकी लाइन ठाहे वेठा हुया इएं क्यू ठाहे वेठा हुया कि ॼणु त लॻे पियो कि भई कुझु विराहिजी रहियो आहे ऐं उहे वठण लाइ हिक लाइन ठाहे करे बीठा आहिनि अगरि समुझो उन्हनि खे कोई चणा खाराइण लाइ या नकुल खाराइण लाइ या नारेलु खाराइण लाइ अचे पियो त वारे वारे सां उहे अचनि पिया उहे सभु ॼणा मिली करे टपा कोन पिया ॾियनि इहा ॾाढी हिकु अजीबु घटना नज़र आई उते कि क्यू में समुझो हिकु ॼणो आयो उन कंहिं खां चणा वरिता उहो चणा खणी हली वियो उन खां पोइ जेको नेक्स्ट बांदर वेठो हुयो उहो पियो अचे ऐं उहो वरी चणा खणी करे हली पियो वञे वरी थर्ड वारो जेको हुयो ॿिनि ॼणनि खां पोइ उहो थर्ड वारो पियो अचे न कि सभु ॼणा अची करे जंपिंग करे छिननि पिया त इहा ॾाढी सुठी घटना लॻी असांखे बि ॾाढो अचरजु थी वियो कि ईअं किअं उहे सभु लाइन में बिठा आहिनि ऐं लाइन लाइन सां अचनि था पिया हिकिड़ो वञे थो हिकिड़ो अचे थो हिकिड़ो वञे थो ऐं हिकिड़ो अचे थो त ॾाढी मज़ेदार घटना लॻी ऐं थोरो सोचण लाइ बि असां मजबूरु थी पिए वियासीं कि ईअं किअं